राजस्थान में जेकी दिक़त ईंदी आहे उन में सांस्कृतिक ऐं भाषा यूज़ थियण खां पोइ बि सभई ॿार गॾु पढ़ जी गॾु वेही करे पढ़ंदा आहिनि ऐं पंहिंजे शिक्षा पूरी कंदा आहिनि छाकाणि त इन प्रदेश में घणा ई बहुभाषी ॿार आहिनि इन्हनि खे सभिनी खे पंहिंजी पंहिंजी मातृ भाषा में शिक्षा ॾिनी वेंदी आहे ऐं जेके उन्हनि जूं परंपराऊं आहिनि सांस्कृतिक उहे उन्हनि खे पूरी करण लाइ उन्हनि खे पूरी छूट ॾी ॾिनी वेंदी आहे सभु पंहिंजा व्रत त्योहारु पंहिंजे पंहिंजे हिसाब सां रखी सघनि था ऐं हिकु स्कूल में हिकु कॉलेज में सभिनी धर्मनि जा पंहिंजा पंहिंजा फंक्शन मल्हाए उहे सभु पंहिंजी विविधता में एकता जो हिकु द्रष्टिकोण पैदा कंदा आहिनि अंतह विश्व पाठक जो मुंहिंजे अंदर बि सभिनीनि ॿारनि खे हिक ई प्रकार जी शिक्षा ॾई करे पंहिंजी पंहिंजी भाषा में साॻी साॻ शइ सेखारी वेंदी आहे ताकी को बि ॿार कंहिं बि शिक्षा खां वंचित न रहे